शिक्षा व्यवस्था मे मैथिली के पढ़ाइ प्राथमिक स्तर पर त नहि अछि मुदा नमा दसमा सँ ऊपर एकर पढ़ाइ भऽ रहल यऽ